ناسک بے شک ناسک ضلع ہے یہاں پر ایک ہر طرح کی خبر مربوط رکھنے کے لیے مقامی اخبار ہیں یہ مقامی اخبار معلومات دیتے ہیں جیسے سکاڑ ہے لوک مت نیوز لوک مت نیوز ٹائمس ہے ناسک نیوز ہے پیپر میڈیا یہی ہے جس کے ذریعے ہم معلومات حاصل کرتے ہیں اس ضلع کے لیے بہت اہم رول رکھتا ہے یہ میڈیا ہے جو ہم کو ضرورت کی ہر چیزیں کی جانکاری ملتی ہے کوئی گورمینٹ اسکیم ہوگئی کوئی ایڈورٹائیزمینٹ ہو گیا کہیں پر دھرمہ آندولن ہوا کہیں پر کسی کوئی مالس ہے کوئی دکاندار کی اسکیم ہے کہیں کی کسی کی لانچنگ ہے کہیں پر کسی کی اوپننگ ہے کوئی بڑی سلیبرٹی کوئی بڑے منتری کوئی کسی بڑے ویپاری کا دیہانت ہوا اس کے گھر کوئی واقعہ ہوا کہیں چوری ڈکیتی کسی کو کہیں پر ہوئی تو ان سب کی جانکاری ہمیں مقامی میڈیا جو ہے پیپر نیوز کے ذریعے ہی ملتی ہیں ہم اس کا استعمال بھی کرتے ہیں پڑھتے ہیں تاکہ ہم اپڈیٹ رہیں ہمیں کہی جانا ہے ہمیں کسی جگہ کا کوئی جانکاری لینی ہے کوئی گورمینٹ آفس کا پتہ لینا ہے کہیں پر کچھ معاملہ ہوا کہیں پر کوئی چوری ڈکیتی ہوئی اس کے لیے بہت جانکاری کے لیے بہترین ذریعے اخبار ہے اور یہ اخبار جو ہے بہترین نیوز ہے یہ ان کے کافی پڑھنے والے یوزرس ہیں جو بہت پرانے اخبار سے ہیں اور یہ اخبار ایسے ہیں کے یار ان پر جن پر ہم ابھی تک بھروسہ کرسکتے ہیں ان کی نیوز کے اوپر اور دوسری چیز جو ہے ان کو جو بدلاؤ اپنا کرنا چاہیے کہ یار یہ آج تک اپنی جو نیوز دیے ہیں بڑے ہی ڈٹائی سے بڑے ہی چوکننا رہ کر کیونکہ کوئی جھوٹ نہیں کوئی فساد نہیں تو ان کو اسی طرح اس پر دھیان رکھنا چاہیے ہمیشہ حق کے ساتھ رہنا چاہیے حق حق کی آواز بن کر رہنا چاہیے پیپر میڈیا جو ہے یہ مورچے میں تبدیل ہوسکتا ہے سوئی عوام عوام کو جگانے کے لیے ایک بہترین ذریعہ ہے آج بہت ساری الیکٹرانک میڈیا بہت سارے جو وقت چل رہے اس میں لوگ بہت سارے لوگ گودی میڈیا کا بھی خطاب دیا ہے تو ان پیپر میڈیا کو سرکار لوک مت ٹائمس ناسک نیوز کو اس بہتان اور اس فتنے سے بچنا چاہیے کیونکہ یہ حق کی آواز ہے پیپر ایک روپیہ دو روپیہ پانچ روپیے کا ہوتا ہے لیکن اس سے بہت سے لوگوں کا فائدہ ملتا ہے بہت سی جانکاریاں ملتی ہے تو ان کو اسے بنائے رکھنا چاہیےاور اس پر ان کو عمل آوری کرنا چاہیے پیپر ایک بہت اہم چیز ہے ہر ایک کے لیے موسم کا حال بھی بتا دے گا آپ کو راستہ کہاں پر ڈائیورجن ہے کیا ہے کیا نہیں ہے تو ان سب کے بہت فوائد ملیں گے